आमच्या वाठारान जी सर्त जाता थंय कोचीस आसतात ते एकंदर डुपींग वखदां फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डींग सारकें खेळांक चडशें वखदांचो उपयोग केल्लो गेलो वयता ते खातीर तेजो परिणाम हो त्या